बिहार की राजनैतिक व्यवस्था अच्छी तरह से बदलाव आया है और हमारे यहाँ सरकार भी सही तरीके पे काम कर रहे हैं और विधायक श्री माननीय गिरिराज सिंह इस स्तर पर काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं हमारे बिहार राज्य बेगूसराय में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं विधायक जी और अच्छी व्यवस्था दे भी रहे हैं और लोगों को जागरुक भी किए हैं और उनलोगों को अच्छी व्यवस्था जनता को दिए हैं जनता भी उन्हें मानता है इसलिए माननीय श्री विधायक जी हमारे राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं जनता के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान और नज़र रखते हुए चलते हैं और जब जनता को ज़रूरत होते हैं तो विधायक श्री गिरिराज सिंह मिलते भी हैं और न्यायपालिका जी जो हैं न्याय का दण्ड का मालिक न्यायपालिका में मिलता है जो जैसा न्याय होना चाहिए जो जैसा कर्म कर के जाता है उसको उसी तरह उसको न्याय मिलता है और हमारे सरकार के नगर निगम परिषद के मंत्रालय श्री मेरे मुखिया जी वो भी अच्छी तरह से गाँव को देखभाल करते हैं और जनता की जब जो ज़रूरत हो जनता के ऊपर ध्यान भी रखते हैं जनता उनसे दुःखी नहीं होता है क्योंकि वो जनता का बात सुनते हैं और जनता उनका बात सुनते हैं इसलिए हमारे बिहार की राजनैतिक व्यवस्था अभी सही तरीके से चल रहा है और सही तरीके से चलना भी चाहिए यह हमारा भी सोच है कि हमारे सरकार की राजनैतिक सही तरीके से चलेगा तो हमारा स्थान के रहने वाले लोग अच्छी तरह से सुरक्षित रहेंगे और इस राजनैतिक व्यवस्था में हमारे सरकार का बहुत बड़ा योगदान है साथ में माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा हाथ है और न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि जो जैसा करता है उसको उस तरीके से दण्ड दे रहे हैं और ग्राम के पंचायत के मुखिया माननीय श्री मुखिया जी अच्छी तरह से जनता के साथ व्यवहार और अनुशासन और शासन के साथ रहते हैं और शासन में उनका बहुत बड़ा योगदान है जो कि गाँव बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है माननीय मुखिया जी के द्वारा इसलिए मेरे बिहार की राजनैतिक व्यवस्था अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है